میرے علاقے میں اور اس کے آس پاس کئی نجی ہاسپیٹل موجود ہیں یہ ہاسپیٹل مختلف علاقوں میں واقع ہیں واقع ہیں اور اکثر شہر کے مرکزی مقامات پر ہیں ان ہاسپیٹل میں ایکسس اور افارڈبلٹی کے حوالے سے کچھ مشکلات کا سامنا ہوتا ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں نجی ہاسپیٹل تک پہنچنے کے لیے اکثر دور کا سفر کرنا پڑتا ہے کیونکہ یہ اکثر شہر کے مرکز میں یا پوش علاقوں میں ہوتے ہیں گاڑی اور ٹرانسپورٹ کی سہولت نہ ہونے کی وجہ سے پیشنٹ کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس کے علاوہ رشک اوقات میں ٹریفک جام بھی ایک بڑا مسئلہ ہے جو ایمرجنسی کیسز میں خاص طور پر پرابلمیٹکس ثابت ہوتا ہے نجی ہاسپیٹلس میں علاج کا خرچہ بہت زیادہ ہوتا ہے جو عام آدمی کے لیے افورڈ کرنا مشکل ہے فیس ڈائگنوسٹک ٹیسٹ اور ٹریٹمنٹس کا کوسٹ بہت اونچا ہوتا ہے جو کہ غریب اور مڈل کلاس فیملیز کے بجٹ سے باہر ہوتا ہے یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ کیش لیس انشورنس فیسلٹیز ہر جگہ اویل ایول نہیں ہوتی جس سے پییشنٹس کو بڑے بڑے راشوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے

حالانکہ نجی ہاسپیٹل میں فیسلٹیز اور سروسز بہت اچّھی ہوتی ہیں لیکن ان کا کوسٹ کافی ہائی ہوتا ہے اگر کسی کو اسپیشلائزڈ ٹریٹمنٹ چاہیے تو وہ صرف ہائی اینڈ نجی ہاسپیٹل میں ہی جا سکتا ہے اور وہیں ملتا ہے یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ اپائنمنٹس لینے میں ٹائم لگتا ہے اور ایمرجنسی سروسز میں بھی ڈیلے ہو سکتا ہے جو ہاسپیٹلس اوور کراؤٹیڈ ہوتے ہیں وہاں اکثر ایسا دیکھا گیا ہے ان پرابلمس کے حل کے لیے حکومت اور پرائیویٹ سیکٹر کو مل کر کام کرنا چاہیے